एगो कूलर हम किनले रही जे काफी ठण्डा हवा दै छै आओर ओकर मजबूती भी काफी हइ ओ जे हइ से आवाज भी नहि दै छै आओर एहि कारणसँ जे सुतै छै आदमी ओकर नीन्द डिस्टर्ब नहि करै छै ओ कूलर ओकर क्षमता चालिस लीटरके हइ चारि लीटर पानी ओ चौबीस घण्टामे उड़ा दै छै जाहिके कारण ओ काफी ठण्डा हवा प्रदान करै छै इएह सब हमरा कूलरमे हइ